ड्रॉइंग ठाहिणु महिल मां अप्सरा जी पैंसिल अप्सरा जो रॿड़ु ऐं वाइट पेपर उहो उपयोगु करणु पसंदि कंदो आहियां ऐं उन मां मुंहिंजा कैमलिनि जा वैक्स कलर ऐं वॉटर कलर हूंदा आहिनि उहे मूंखे इस्तेमालु करणु वणंदा आहिनि ऐं उहे कहिड़ा एॾा महांगा बि न हूंदा आहिनि ऐं सुठा ई हूंदा आहिनि मां स्टार्ट खां वठी पहिरियों मूंखे आदत आहे त मां पैंसिल सां पहिरियों ड्रॉ कंदो आहियां कहिड़ो बि सम्झो मूंखे शंकर भॻवानु ठाहिणो हुजे उहो मां ॾिसी ॾिसी करे कंहिं मां या उहे उहो सेम टू सेम ओड़ो शंकर भॻवानु ठाहिण जी कंदो आहियां इन खां पोइ ज़रूरत मुताबिक़ु मां वैक्स कलर फस्ट चॉइस मुंहिंजी वैक्स कलर हूंदी आहे भाई वैक्स कलर हणण जी कंदो आहियां न उन खां पोइ उन उन में मज़ो नथो त वापसि मां उन खे ठाहे पोइ वॉटर कलर हणी ऐं उहो मां कोशिशि कंदो आहियां त कैमलिनि जा ई हुजनि त उहे ॾाढा सुठा ऐं सस्ता लॻंदा आहिनि ऐं महांगा न हूंदा आहिनि